गाँव या शहर में बाल समूहों की जो मुद्दे की बारे में बता सकते हैं तो गाँव में अलग अलग प्रकार के बाल श्रम रहते हैं वो शिक्षा के अभाव के कारण क्या है कि छोटी उम्र से ही वह काम करने लगते हैं जिसके कारण छोटी उम्र में ही वह काम करने लगते हैं वह शिक्षा के अभाव में क्या है कि गाँव में बहुत सारे गाँव में कुछ गरीब परिवार हैं जो उनकी माता पिता प्रतिदिन मजदूरी पर जाते हैं तो उनकी आवश्कताओं की पूर्ति के लिए उनके बच्चों को भी ले जाते हैं और बच्चों को ले जाते हैं तो साथ साथ में जो रोज़गार है वो उनको भी ले ले जाने हैं और वह भी वहाँ पे काम करते हैं तो अगर शिक्षा गाँव में अगर व्यस्त रूप से बच्चा और विद्यालय जाएगा पढ़ लिख कर अगर आगे तो आगे काम कर सकता है एक अनपढ़ बच्चा पूरे जीवनभर बाल श्रम के रुप में काम करेगा तो क्या करेगा तो मेरा यह कहना है कि बाल श्रम का जो मुख्य उद्देश्य है गरीब परिवार में शिक्षा का अभाव बच्चे को छोटे उम्र में ही काम धंधे पर लगा देना मान लो किसी परिवार में वही कमाने के लिए कोई व्यक्ति है ही नहीं तो उसके परिवार का पालन पोषण भरण पोषण कैसे होगा तो भ सब भरण पोषण करने या उसके घर चलाने के लिए बच्चे को कम उम्र में ही काम करना पड़ेगा और वो बाल श्रम की गन्ती में आएगा तो मेरा यही कहना है कि जो बाल श्रम है उसका मुख्य उद्देश्य है किसी परिवार के गरीब होना और अशिक्षित होना अगर पढ़ा लिखा परिवार होगा तो वह बच्चे को भी मजदूरी या काम पर नहीं भेजेगा तो मेरा यह कहना है कि बच्चो को पढ़ा